गोंयान जी लिटरसी रेट आशिल्ली म्हणजे जो शिक्षणीक नंबर जो शैक्षणीक एक आंकडो जो लोकांचो लोक संख्येन आशिल्लो तो आतां खूब प्रमाणांत वाडलेलो आसा गोंयांत शिक्षण माध्यम हें सगळें कडेन गांवा गांवानी बरें तरेन पावलेलें आसा आनी शिक्षण खातें हेज्या खातीर खूब परिश्रम घेता कळ्ळें न्ही प्रत्येक गांवां गांवांनी अत्यंत दुर्गम भागांनी अत्यंत दुर्गम भाग म्हणजे जे आमचे काणकोण सत्तरी फोंडा तालुक्यांत केरी गांवान बी अशें अत्यंत दुर्गम भागांनी त्या त्या लोकसंख्ये खातीर थंय थंय शाळा निर्माण जाल्ल्यो आसा प्रत्येक शाळे मदीं अद्यावत सुविधा आसा म्हणजे ज्यो माॅर्डन टॅक्नोलाॅजी म्हणटा ती प्रत्येक शाळां मदीं आसा प्रत्येक शाळा मदीं मीड डे मील फेसिलीटी गेल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा प्रत्येक शाळा मदीं म्हणजे बऱ्या पैकी अशे शिक्षक आसा बऱ्या पैकी असो शिक्षक वर्ग असो सगळ्या शाळा मदीं तयनात केल्लो आसा आनी गोंयची शैक्षणीक उदरगत सगळ्या बाकिच्या राज्याच्या तुलनेंत खूब बऱ्या प्रकारची अशें जाता हें म्हाका म्हाका सारकें स्पश्टपणान दिसता